नमस्ते वो मुझे चप्पल खरीदना था तो इस सिलसिले में बात करना है जी चप्पल तो चाहिए और अच्छे क्वालिटी का भी चाहिए तो आप कौन से कौन से क्वालिटी रखे हुए हैं यह थोड़ा बता देते

अच्छा मतलब किस क्वालिटी का चप्पल कित्ते प्राइस तक आएगा ये भी कुछ बता देते तो मुझे कुछ पता लग जाता कि हाँ मुझे कैसा चाहिए अच्छा चमड़े चमड़े का जो चप्पल है उसका कितना प्राइस होगा अपरोक्स कुछ ज़्यादा आप बता रहे हैं थोड़ा सा डिस्काउंट दे दीजिए तो फिर लेना है और भी फिर भी आप एक बार बता देते तो मुझे थोड़ा अनुमान लग जाता कि हाँ इस रेंज तक यह चप्पल ठीक रहेगा पाँच सौ पाँच सौ तो मुझे अभी भी थोड़ा ज़्यादा लगा रहा है क्योंकि चप्पल है न तो फिर उतना ज़्यादा और अदर क्वालिटी का भी जो भी है उसका कुछ बताइए अच्छा मतलब इस इस सबका कितना दाम होगा अच्छा ठीक है बाकी थोड़ा डिस्काउंट दे देते और तो सही रहता अभी भी मुझे कुछ ज़्यादा ही लग रहा है प्राइस अच्छा आप हील वाला चप्पल रखे हैं क्या अच्छा सही है वैसे मुझे ठीक लगा चप्पल आप जो बता रहे हैं बाकी अब मुझे एक बार ट्राई करके देखना पड़ेगा कि यह मेरे पैर में आता है कि नहीं फिर मैं आपको बताऊँगी कि कैसे क्या होगा